न मां कॾहिं बि कोई बि वॾी मूर्ती या कल कलाकृती कोन ठाही आहे पर जॾहिं बि ठाही आहे उहा नंढीच ठाही आहे जीअं कोई भॻवान जी मूर्ती थी कोई ॾीआ थी विया कोई थालियूं थी वियूं इहो सभु मिटी सां ठायो हुयो ऐं मिटी सां ठाहिण में तकलीफ़ इहे ईंदी आहे की मिटी केॾी महिल या त ॾाढी नरम थी वेंदी आहे या का क ॾाढी कड़क थी वेंदी आहे के अ मिटी सां ठाही हुजे त जीअं थाली ठाही त थाली ठाहे ठाहिण महिल जेतिरी मिटी आली हुजणु खपे उनखां जे थोरी वधीक थी वई त जेको बि आकार हूंदो उन वस्तू जो हूंदो आहे उहो बिगड़ी वेंदो आहे ऐं उहा बराबरि जलजंदी कोने उह कोन ठहंदी आहे बराबरि इन करे अ बराबरि पाणी विझण मिटी में उनखे बराबरि ईअं हिकु जहिड़ो करणु मसलणु ऐं तंहिंखां पोइ उनखे आकार ॾेई ओ सुकाइण थोरी देर ऐं तंहिंखां पोइ उनजो इस्तेमालु करणु तंहिंखां पोइ उनखे थोरी गरम करणु इहे तकलीफ़ हूंदियूं आहिनि ऐं इन ॻाल्हि जी प्रेरणा हिकु आखाणी मां मिली हुई जंहिंमें अ जेके माइयूं हुयूं अ उहे ख़ुदि उ उन्हनि जे हिते कुझु त्योहार हुयो उनमें उहे ख़ुदि अ बर्तन ठाहिण पियूं ॾीआ पियूं ठाहिण ऐं भॻवान जी मुर्तीयूं पई ठाहिण त उन आखाणी ॿुधी करे अ ईअं ई प्रेरणा मिली के भई इहो बि कुझु हिकु दफ़ो ट्राई करणु खपे हिकु दफ़ो ईअं सोचणु खपे की अहिड़ो कुझु करे था सघूं त इन करे उहे ठाही हुई